बावैसो बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि भारत हादराव रांखान्थिखौ गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनबोदों थारैनो बुंनो थाङोब्ला बे जौगानायाव गाहाय मदद होबोनाय दारिमिनफोरानो जाबाय जोंनि भारतनि माने बेंक माखासे बेंक फोर जेरै बे बेंकफोरनि मुङानो जाबाय एस बि आइ बायदि बायदि बेंकफोर जाय बेंकफोरा जोंनि रांखान्थिखौ लन लानाय बायदियाव मदद होहोयो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि सुबुं अन्जिमाफोराबो दानि गोदान मुगानि टेकन'लजि एबा दा आरोंदा मुगाया जौगानाय लोगो लोगोनो जोंनि भारतनि गासैबो सुबुंफोरा जोंनि रांखान्थिखौ मबाइल फन एबा पि टि एम फन पे गुगोल पे बायदिजों जोङो जोंनि रांखान्थिखौ आथिखालाव मुवा बेसाद बायनायाव बाहायनाय जासै जेरै जोङो माबा मैगंफोर बायनो थाङोब्लाबो जोङो जोंनि फैसाखौ आखाइयाव लायाबालासिनो जोङो फन पे एबा गुगोल पे जों बै फानग्रा सुबुंनो एबा ट्रेन्सफार खालामनानै हरनाय जासै थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि भारत हादराव इन्टारनेट एबा होन टेकन'लजि या गोबां मदद होबोदों होन्नानै जों बुंनो हायो